ओह्दे बाद तारी मरनी जेल्लै पानियै बिच जेल्लै तारी मारने अस दिखने जेल्लै तारी मारने अक्खी खु'ल्लियां होंदियां कि अग्गै दिक्खना किश पत्थर निं आई जा जां किश निं आई जा पत्थर निं आई जां किश निं आई जा मतलब की ओह्दे अग्गै कि'यां किश होऐ निं इ'यां कोई खड्ढा बिच केईं बारी होई जंदा निं इ'यां थल्लै पत्थर होंदे ओह्दे बिच कोई पैर निं फसी जा बंदा पानियै बिच जेल्लै खड़ोदा ओह्दा थल्लै कोई पैर निं फसी जा इ'यां होई जा ओह् दिक्खना पौंदा ओह्दै बारै कोई तारी सेफ तारी करने आस्तै ओह् करने पौंदे केईं बारी मतलब कि बंदे कोल थल्लै पानी कोई बंदे जादा होऐ बंदे पंज छे जेल्लै न्हा दे होन ओह्दे बिच पानी जादा पानी खौह्ला पानी होइ जंदा पानी खौह्ला होई जंदा ओह्दे बिच दिक्खना पौंदा कि केह् चक्कर कुदै गोता गाता निं लगी जा कुदै बंदा डुब्बी निं जा इक बारी में अपनी गल्ल सनाना कि में निक्का होंदा जेल्लै दस बारां साल दा हा ते मिं इन्नी निं औंदी ही बट माड़ी माड़ी तारी औंदी ही डबर बी मिं ओह् डु'ग्गी डबर ही ओह् न्हांदे माड़ी माड़ी तारी औंदी मतलब कि में छाल मारी ओड़ी बिच मंझ पुज्जेआ मतलब प्ही माड़ी माड़ी में तारी लग्गेआ मारन मंझ पुज्जेआ प्ही डुब्बन लगी पेआ अदे डुब्बन लगी पेआ मतलब कि बिच डुब्बी आ ओह्दे बाद बड्डे भ्राऽ नै मिगी मतलब की उ'नै बाह्र कड्ढेआ उ'नें मिं बोल्लेआ इ'यां निं इ'यां मतलब की बल्लें बल्लें उ'नै तारी सखाई मिकी तां सिक्खने दे बाद बल्लें बल्लें तारी आपूं लगी पेआ मारन सिक्खी लेई दी ही और ओह्दे बाद च कन्नै इक दो बारी फिर गोता लग्गेआ इ'यां अज्ज कल गल्त ऐ ओह् हून ते में तारी मारी लैना और मैं और कन्नै अग्गै क्योंकी तारी मारदे जेल्लै मतलब बिच पानी दे बिच जेल्लै ओह् मारदे केह् होंदा बाद बिच जेल्लै अक्खी खोह्लियां खोह्ल्लियै रक्खनियां दिक्खना कुदै अग्गै पत्थर निं आई जा पत्थर मतलब कि इ'यां बंदा पानियै बिच जेल्लै तारी मारदा अदे मतलब की इ'यां छाल मारदा कुदै अग्गै थल्लै पत्थर निं होऐ ओह् बी दिक्खना बड़ा जरूरी ऐ सेफ होने दे अपने सेफ रौह्नें आस्तै मत्था सिर बज्जी आ सिर फट्टी जा जां कुतै लत्ता लग्गी जा उत्थै लग्गी जा तां बी बड़ा ओह् ऐ

स्कूल जाना स्कूला बापस आना जेल्लै आया न्हाइयै अद्धी छुट्टी जारां बजे होंदी अट्ठा बजे स्कूल लग्गी जंदे हे जारां बारां बजे बापस आई जाना स्कूल दा स्कूला बैग लेइयै जाना उठी खड्डा न्हान गे उत्थै के खड्डा न्हान दो दो तिन तिन घैंटे खड्डा न्हौंदे रौह्ना दो दो तिन तिन खड्डा न्हांदे रौह्नां केईं बारी बरसांती दे दिन होंदे जेल्लै डर बी रौंह्दा नित्त खड्डा हाड़ निं आई जा उप्परा खड्डा आढ़ नि आई मतलब की न्हौंदे रौह्ना उप्परै ई दिखदे रौह्ना हाड़ निं आई जा बल्लें बल्लें जाच सिक्खी न्हौन फिर घर जाना घरै आह्लें गाली गूलियां कुत्थै गे दे हे तुस स्कूल गेदे घर गे घर शामी जेल्लै डंगर खोह्लने डंगर क्नै जाना उठी डंगर शंगर डंगरें नै गे चारन आपूं जाना उठी फिर खड्डा न्हौन खड्डा गे उठी न्हौन तां प्ही म्हल्ले ग्रांऽ दे मुड़े जंदे हे गे न्हौन जाना ठी खड्डा न्हौन शामी न्हाते तिन तिन दो दो तिन तिन घैंटे खड्डा न्हौंदे रौह्ना दो दो तिन तिन घैंटे खड्डा न्हौंदे रौह्ना न्हाते ओह्दे बाद च घर औना घर डंगर बी कुतै कुतै नस्सी गेदे होंदे कुतै केह् आखदे शड़ाले ई लग्गी ए केह् आखदे कुदै लग्गी ए घरा बी गालियां पौनियां ओह्दे बाद च फिर दूए दिन गाली पौनियां फिर बड़लै इ'यां ई करना घरां मतलब इ'यां ई जाना उठी न्हौन बडलै अट्ठ अट्ठ नौ नौ बजे जाना उठी न्हौन बड़लै जाना उठी अट्ठ अट्ठ नौ नौ बजे जाना उठी न्हौन ते औना फिर बारां बजे प्ही औना घर घर बापस दो दो बजे आए बापस घर फिरी घरां गालियां पौनियां तुस घर कम्म निं करदे ओह् निं करदे जि'यां ऐतवार ऐतवार होने अस घर स्कूल बी छुट्टी होंदी असें जाना खड्डा न्हौन बड़लै जाना डंगर लेइयै जाना उठी अपनै गे अट्ठ नौ दस बजे गे ओह्दे बाद गे डंगर लेइयै खड्डा जाना उठी न्हौन पूरी ध्याड़ी खड्डा रौह्ना डंगर बी छुड्डी देने चरदे रौह्ंदे हे उ'नें दिनें बरसांती दे दिनें छुट्टी आह्लें दिनै अपनै न्हाते खड्डा न्हौना शामी औना घर अपने फ्ही लाल अक्खी धुंध जेल्लै न्हाइयै बाह्र निकलना पूरी अक्खी धुंध होंदी पेदी गाली शाली पौनियां एह्दे बाद बस